सबसँ पहिले तऽ खाना बनाबैमे ठीकठाक लागैत छै हमरा बढ़िआँसँ बनाए लै छियै अभी लेकिन पहिले जब नहि जानय रहियै तऽ सबसँ बड़का समस्या रहै कि सब्जीमे नमक केतना पड़तै सबसँ बड़का समस्या यही छलै नमक कम पड़ि जाए रहै जादा पड़ि जाए रहै सब्जीके टेस्ट तऽ नमके पर डिपेंड करैत छै ने नमक कितना दियै इएह समझमे नहि आबैत रहै हमरा सब चीज तऽ समझि जाए रहियै नमक समझबे नहि करियै लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे बनिते बनिते ने कम ने जादा कभी ठीक पड़ि जाए रहै तब धीरे धीरे करते करते सीखी गेलियै लेकिन एक चीज देखलियै कि जब जानै रही कि सब्जीमे नमक देल नहि आबैत छै तऽ हमेशा कम नमक दै रहियै ताकि किछु दिन खाना बनेलोके बाद अगर कम रहतै तऽ ऊपरसँ भी मिलाए देलो जेतै लेकिन आब जादा दए देबै तऽ कैसे मिलेबै यही छल समस्या इसीलिए हम सोचलियै कि अगर नहि आबैत छै देल तऽ बादमे देलो बादमे देलो जेतै इसीलिए सीखी गेलियै इहो चीज देते देते